آپ نے سوال کیا کہ اسکولوں میں کون سے مضامین پڑھائے جاتے ہیں اسکول میں تو تمام مضامین پڑھائے جاتے ہیں جیسے فسٹ لینگویج اردو ہے تیلگو ہے یا پھر جو نہ ہندی ہے مین لینگویج تو جو نہ انگلش تو ہر جگہ جو نہ پڑھائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائنس ہے شوشل ہے یہ بھی جو ہے نہ اور جو ہے نہ میتھمیٹکس ہے یہ تو ہر اسکول میں جو ہے نہ یہ پڑھائے جاتے ہیں یہ کیا اساتذہ اچھے اور پڑھے لکھے ہیں ہاں تو جہاں پہ اسکولس جو ہے نہ اچھے جو ہے اسٹینڈرڈ ہے وہاں پر جو ہے نہ اچھے پڑھے لکھے بھی ٹیچرس ہیں گورمنٹ اسکولس میں بھی جو ہے نہ اچھے اور جو ہے نہ پڑھے لکھے جو ہے نہ ٹیچرس ہے تقریباً ہر اسکول میں جو ہے نہ اس کو اساتذہ دونوں اچھے پڑھے لکھے ہی جو ہے نہ ہوتے ہیں بچوں کے اوپر جو ہے نہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے نہ پڑھتے ہیں کتنا سیکھتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں